इसकुलमे पढाइके साथ व्यावसायिक शिक्षा भी होना जरुरी अछि होबाके चाही जे कि बच्चामे ओ कि ओकरामे की स्किल छै जे कि बच्चा केना कोन कोन चीज सीख रहल यऽ तऽ जेकरामे जे स्किल रहतै ओ ओहि तरफ भागतै पढाइके साथ ओहोमे भागतै तऽ ओहो जरुरी छै जेना हमरा याद यऽ जे नेतरहाट आओरमे जे कहैत रहै जे ओतऽ सारा चीज करबै छै तऽ हमरा खयालसँ ई प्लानिंग बढ़िऑं छै आ ई होबोके चाही जे जे स्किलकेँ व्यावसायिक शिक्षा भी होबाके चाही पढ़ाइके साथ